नौ सखिया बाइकर्स द्वारा की जाने वाली ऐसी बहुत सी ग़लतियाँ है जो उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जैसे जब वे लोग बाइकिंग करते हैं तो उन लोगों से बहुत सी ग़लतियाँ होती है जैसे वे बहुत ही तेज़ रफ़्तार में बाइक को चलाते हैं और बिना किसी सुरक्षा के चलाते हैं जो कि उन लोगों के लिए और हम लोगों के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है वे लोग बहुत ही ग़लतियाँ करते हैं जैसे प्राथमिक चिकित्सा किट भी साथ में नहीं रखते और कुछ ऐसे नियम है जिन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए जैसे कि सुरक्षा रखनी चाहिए अपनी और एक सीमित रफ़्तार में ही अपनी बाइक को चलाना चाहिए वे अपने साथ में प्राथमिक सुरक्षा किट भी अपने साथ में रख सकते हैं जिस कारण कोई दुर्घटना होने के कारण वे लोग समय पर अपना इलाज करवा सकें